आओ भाऊ आओ बैठो जय राम जी की अच्छा मतलब क्या लेना है आपको किसके लिए लेना है ट्राय कर लो कौन सा लड़का है अच्छा ये तो छोटी वाली साइकिल लगेगी ना तो छोटी वाली साइकल मैं बुलाता हूँ अरे सुन रे लड़के एक भईया को जरा सायकल दे सायकल बता दे दे अपने पास जितनी रखी है फिर ये जो पसंद आएगी फिर उसको देखते हैं है ना तो आप इनके साथ चले जाओ दो मिनट देख लो सायकल अच्छा है ना ओके पसंद आती हो तो बताओ आइए ये ये ये अच्छी है ये देखो ये वाली एक ये कुछ एक ठीक लग रही है अरे अभी तो पुराने मॉडल की नहीं रही है सब इसी को ले रे पुरानी ऐसी वाली आप देखोंगे तो अभी तो कहीं नहीं मिलेगी कंपनी सब नई वाली बनाए है और वो सब नहीं चाह रही है

नहीं नहीं घंटी तो अलग से लगे घंटी अलग से लगेगी और जो चीज है स्टैंड अगर केरियल भी अलग से लगेगा इसमें केरीयल भी अभी लग के नहीं आया है तो बच्चे बच्चे किसे अरे अच्छा सामने वाला वो तो पिंजरा अलग से लग जायेगा न भाऊ बैग टांगे रहेगा पिंजरा तो लग जाएगा अरे काहे का महँगा पड़ेगा भाई साहब एक ही बार सायकल लेना है बच्चे के लिए तो अच्छी चीज़ ले लो और रहा सवाल अब ऐसा है इससे छोटे भी तो कोई होंगे उनके काम आजाएगी ऐसा है ये जो देख रहे हो ये छः हजार की पड़ रही है और इसमें पिंजरा का अरे तो जो है वही तो बताए अरे कम करना पड़ेगा मतलब अब जो रेट है वो ही तो बतायेंगे और सायकल में ऐसा कैसा मार्जिन रहता ही और आप देखो सौ पचास रुपए का लेना देना ऐसा है नहीं नहीं कम का कम का एक एक काम करो तुम इस सायकल का पूरा नाम और सब रख लो इससे कम में कोई देगा तो बता देना क्योंकि ये सायकल सबसे अच्छी है और अभी ये चल रही हैं अभी ये तो अभी ऑनलाइन लोग बुला रहे हैं उसमें तो बड़ी महँगी आ रही है तो ये अभी छः हजार रुपए ठीक है अब सौ पचास और कम ज़्यादा कर लेंगे टायर अच्छा है टायर अच्छा है और इसमें बच्चा हाँ तो उसमे ट्यूब ये वो ये लड़का बता रहा इसमें ट्यूब नहीं है ना यह वगैर ट्यूबलेस कहलाती है अभी सब ऐसीच आ रही है अब तुमको ट्यूब वाली लेना है तो वो भी है तो ये तो तुमने जो पसंद कि है वो ट्यूब वाली ट्यूबलेस है तो देख लो सौ पचास कम कर देना और वह पिंजरा कितने का है रे भाऊ वो पिंजरे का बता दे पिंजरा ताला भी लगेगा क्या एक ताला लगा लो और हाँ ताला और केरियल भी लगा लो तो उसका ये छः सौ अस्सी रुपए टोटल उसका हो गया समझ लो ताला और वो मिला के तो अपना छः हजार छः सौ अस्सी रुपए का बनता है तो आप अस्सी रुपए छोड़कर छः हजार छः सौ रुपए दे देना

अरे ठीक है भाऊ ली जाओ अब तुम रात रात दिन के ग्राहक है सौ रुपए और कम दे देना तो इसको पक्का करें रे चलेगी ना हम बैठे हैं ना अरे हम बैठे हैं बाबा तुम परेशान काहे के लिए हो रहे हम बैठे हैं यहाँ सब इसके अच्छी सायकल है और लिजालो लाओ अरे अरे वो एक काम कर इसको सब अच्छे से कस दे यार नट बोल्ट वगैरे और केरियल वगैरे बढियाँ लगाके इ करले आओ वे सब कर देता है लड़का में बिल बना देता हूँ ठीक है अच्छा चलो हाँ कवर भी डाल लो भई और फूल वगैरह को अभी कोई फूल बुल नहीं लगाते अब पहले के समय गया फूल वाला तुम तो अपने जमाने की बात करते हो ये लड़के लोग काहे का फूल लगाएंगे

हाओ ठीक है वो लगा दे भईया उसको भी लगादे वो बालक की भी सुनले ठीक है चलो में बिल बना दे रहा हूँ ठीक है अब छः हजार छः सौ रुपए का हुआ अगर जो अभी लगा रहा उसको रहन दो छः हजार छः सौ रुपए देओ और बस खत्म करे ठीक है कर दे यार कम्पलीट ठीक है चलो हाओ हाओ ठीक ठीक हाँ छः सौ रुपए बाद में दे देना कोई बात नहीं है पर ज़्यादा लेट मत करना है ना चलो ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक